ہمارے یہاں ریاستِ تلنگانہ میں بہت سارے اسپورٹس بھی ہیں اور بہت سارے چٹانیں بھی ہے جیسے کہ جی جیسے کہ بالنگسار ہے وہاں پر لوگ جو ہے نا ایسا اوپر بہت اوپر ہے وہ تو وہاں پہ لوگ چڑھتے ہیں اور اور یہاں ہمارے پاس پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں پر لوگ پریڈ کرتے ہیں اور اسپوٹس اسپوٹس بھی ہے اسپوٹس گراؤند بھی ہے جو یہاں پر اسپوٹس بھی کھیلتے ہیں اور یہاں پر اسٹیڈیم ہے ایل وی اسٹیڈیم ہے ایل وی اسٹیڈیم میں آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کے جتنے بھی ممالک کے جو اسپوٹس مین آتے ہیں وہ یہاں پہ کھیلتے ہیں ایل وی اسٹیڈیم میں اور نہرو اسٹیڈیم جو ہمارے پاس یہاں پہ نام پبلک گارڈن کے پاس ہے نہرو اسٹیڈیم وہاں پر بھی باہر سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پر بھی آ کر کھیلتے ہیں جی ہاں